पुराणे और नए मीडिया में ॾाढो अंतर अची वियो आहे छो त असां पहिले पेपर पढ़ंदा हुयासीं अखबारियूं पढ़ंदा हुयासीं और अखबारियुनि सां ई असांखे अतो पतो पवंदो आहे लेकिन अॼुकल्ह नई मीडिया ऑनलाइन मीडिया अची वई आहे जेकी असांखे टैलीविज़न ते बि टीवियुनि ते बि ॾेखारी ॾिनी वञे थी और साथ ई असां ऑनलाइन कुझु बि सर्च करे नई लेटिस्ट जानकारी वठी सघूं था त पुराने और नए मीडिया में ॾाढो फ़र्क़ु अची वियो आहे